हमें अपने धर्म से ज़्यादा ही रुचि है क्योंकि हमारा एक ही हिन्दू धर्म ऐसा धर्म है जो हर धर्मों से विभिन्न है और विभिन्न ढ़ंग से इस तरीक़े से है कि हमारा धर्म हर तरीक़े से सुसज्जित स्वच्छ और साफ सुथरा त्यौहार है हर चीज़ को हम लोग बड़े प्रेम से मनाते हैं और दूसरा धर्म जो है मुसलमानों का है तो उनके त्यौहारों में हिंसा है हिंसा है हिंसा बहुत बड़ा पाप है हमारे धर्म से इसलिए मुस्लिम धर्म हमको अच्छा नहीं है मुस्लिम धर्म पसंद नहीं है कुछ धर्म ऐसे है त्यौहार है जोकि हम लोग सार्वजनिक रूप से मनाते है जैसे पच्चीस दिसम्बर एक त्यौहार यह भी है जिसको कि हम लोग बड़ा दिन करके मनाते हैं यह सब मिलकर मनाते हैं यह क्रिस्चियन त्यौहार है यह एक अलग धर्म से है लेकिन इसको सभी धर्मों के लोग मनाते हैं बड़े दिन की ख़ुशी से और बाक़ी हमारे यहाँ हिन्दू धर्म का जो है सबसे बड़ा एक धर्म माना गया है और हिन्दू धर्म में अनेक ऐसे त्यौहार हैं कि जो कुछ दूसरे धर्म के लोग भी इस धर्मों इस त्यौहार को मनाते हैं कि कैसे होली है होली में कुछ दूसरे धर्म के लोग भी हिस्सा बाटाते हैं होली मिलन में सार्वजनिक रूप से जैसे सिख भी हैं मनाते हैं और लोग भी हैं जोकि कुछ हिन्दू धर्म को अच्छी ढ़ंग से मनाया करते हैं हिन्दू धर्म में सावन झूला है इसको नागपंचमी करके मानते हैं हम लोग और भी बहुत से लोग कई धर्मों वाले मिल करके मनाते हैं हमने देखा है कई जगह कि जोकि यह धर्म वाले भी इसमें हाथ बटाते हैं इस तरीक़े से हमारे यहाँ धर्म का हिसाब से बहुत ज़्यादा धार्मिक त्यौहार है लेकिन दूसरे धर्म के त्यौहार से कोई रुचि नहीं होती है ख़ास करके जो हमारा धर्म है हम अपने धर्म से विशेष लगाव रखते हैं और विशेष करके धर्म का त्यौहार मनाते हैं और सार्वजानिक रूप से ख़ाली हम लोग एक यही पच्चीस दिसम्बर बड़ा दिन जो है हम लोग मनाते हैं बाक़ी और सब को जो है नहीं मनाते हैं कुछ लोग का जो है जितना त्यौहार है कोई ऐसा त्यौहार नहीं है कि जिसमें हिंसा ना करते हों इसलिए गंदा त्यौहार है मुस्लिम का क्योंकि हिंसावर्धक है वह हिंसा के कारण पाप का रास्ता है उस त्यौहार को हिन्दू धर्म की त्यौहार को हम लोग मुसलमान धर्म के त्यौहार को हम लोग नहीं मानते हैं और हिन्दू धर्म एक धर्म है जो साफ सुथरा इसमें कोई हिंसा वग़ैरह नहीं है कोई दुर्व्यवहार नहीं कोई कुछ नहीं एक प्रेम का रस्ता होता है वही सबसे बड़ा प्रेम का संदेश देती है जिसको कि हिन्दू धर्म का एक बहुत बड़ा धर्म होता है और यह वैसे कहा गया है होली दिवाली दिवाली एक ऐसा पर्व है हिदू धर्म का लेकिन इस धर्म को इस पर्व को देश के हर धर्म वाले लगभग लगभग मनाते हैं कि जो दीपक जलाते हैं हम समझते हैं कि हमारे देश में ऐसे ही कोई जगह होगी कि जहाँ दीपावली के दिन दीप ना जलाए जाता हो यह दीप जलाए की एक प्रथा बहुत बड़ी प्रथा चली आ रही है बहुत दिनों से और इस त्यौहार को सब बड़े ख़ुशी के साथ मनाते हैं दीपावली होली दीपावली हमारे धर्म का मुख त्यौहार है उसके साथ में और अन्य त्यौहार हैं कई त्यौहार यह पड़ते हैं धर्म की त्यौहार हैं जोकि हम लोग उसको मनाते हैं और अन्य धर्म के त्यौहार से हम लोगों का कोई रिश्ता नहीं होता ना हम लोग अन्य धर्म के त्यौहार से जोड़ते हैं पसंद ही नहीं है उन लोगों का त्यौहार जो है हिंसावर्धक है इसलिए हिंसा से हम लोग दूर रहते हैं हिन्दू धर्म को मनाते हैं अपने त्यौहार को अच्छे ढ़ंग से मनाया करते